पणजे सेंट्रल लायब्ररी पाट्याचेर पुस्तकाचें ग्रंथालय आसा थंय हांव चडशें बुकां हाडपाक आनी वाचपाक वतां खूब पोन्नीं आनी नवीं बुकां आसात इंग्लीश मराठी कोंकणीं हिंदी सगळीं बरीं करून दवरल्यात आनी हांव ताजी लायफ मेंबर चार दोन दोन दिसांनी थंय म्हजी फावट आसताच ते ग्रंथालय पळोवन म्हाकाय बी म्हजी घरांतली एक रूम बुकाचो रूम करीन असो दिसलो म्हणून हांवेन थोडे थोडे बूक हाडून आनी वणटीक आरमारी करून एक ग्रंथालय कसो केलो कोंकणीं बुकां मराठी आनी इंग्लीश थोडीं थोडीं हाडल्यांत आतां आनिकीय बी म्हाका हाडून भरपाक जाय बरीं दिसता खूब तरेचीं बुकां वाचपाकीय मेळटा टायम मेळटा तेन्ना आनी

टायम पासय बी जाता वाचून ग्रंथ म्हजे म्हज्या सपनां ग्रंथालय आसा तो बरो व्हडलो बरी शिडी बी वयर चडून रुफा पर्यंत आरमारी आनी ताचेर खूब तरेचीं बुकां बी दवरल्यां भायलीं बीं विदेशाचीं बी बुकां इंडियेचीं आनी कोंकणी कादंबरी हिंदी कादंबरी इंग्लीश नोवेल्स खूब तरेचे अशे बूक दवरप कोणाकीय म्हणजे फ्रेंडाक केन्नाय येता तेन्ना बसून वाचपाक मेळटलें थंडसाणेन आनी जाय जाल्यार घरा कडेन व्हरूनय बी वाचपाक दिवपा सारके अशें करूंक सोदता हें म्हजें एक स्वप्न कशें आसा